मुंहिंजी राजेश इलेक्ट्रोनिक्स करे हिकु नंढी शॉप आहे और मां जी एस टी रजिस्ट्रेशन लाइ अप्लाई कयो हुयो और रेफ़रंस नम्बर बि मूंखे मतिलबु मिलियो हुयो लेकिन अञा ताईं रजिस्ट्रेशन अलाए थियो आहे की न थियो आहे मूंखे क कमप्लीट इंफ़ॉर्मेशन नथी मिले त हिन लाइ मतिलबु तव्हां खां रिक्वेस्ट आहे के मूंखे जी एस टी रजीशे रजिस्ट्रेशन टाईमली कराए करे मूंखे नम्बर अलॉट कयो छोकी थोरो हिते कमु धंधे में बि दिक़त थिए थी